गाना बजानामे तऽ हमर रुची रहऽ रुचिए टा नहि रहऽ हम तबला बजबैत रही आ बजबैतेटा नहि रही तबलासँ हम प्रभाकर सेहो करने छी बनगाँव कॉलेजसँ आ तकर बाद जे छै से जीवन जीविकामे आ मेन कारण भेलै जे हमर पिताजी जे छै से बुढ़ भए गेलखिन रिटायर भए गेलखिन शिक्षकसँ आ उमहर राति कऽ प्रोग्राम सबमे जाए पड़ै तऽ बाबूजी कऽ पसन्द नहि रहै राति कऽ बाबूजी लग चाही किआ तऽ माँ हमर आइसँ दश साल पहिने डेट कए गेलै ताहि दुआरे हम ओहिसँ दूर भए गेलहुँ नहि तऽ हम तबला बजबै छी आ तबलासँ प्रभाकरो करने छी बनगाँव कॉलेजसँ